ملک کی معاشیت کی ریڑھ کہی جانے والی ہندوستانی ریلوے ملک میں سب سے زیادہ روزگار پیدا کرنے والا ذرائع ہے روزانہ کروڑوں لوگ ہندوستانی ریلوے کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں مسافروں کے لانے لے جانے کے علاوہ ہندوستانی ریل ریلوے مال گاڑی کی طرح بھی کام کرتی ہے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں کوئی سامان بھیجنے کا یہ سب سے آسان اور کفایتی ذریعہ ہے ٹرین اپنے پہیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے ٹرین میں کل ڈبوں کی تعداد چوبیس ہوتی ہے اور ایک جنرل ڈبے میں کل سیٹوں کی تعداد ایک سو تین ہوتی ہے جبکہ سلیپر کوچ میں سیٹوں کی تعداد بہتر سے اسّی ہوتی ہے اور اے سی کوچ والے میں سیٹوں کی تعداد چھیالیس سے ایک سو چون ہوتی ہے ٹرین میں ایک انجن ہوتا ہے ٹرین کے جو پہیے ہوتے ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں اور جو لوہے کی بنی پٹریوں پر تیزی سے چلتے ہیں ٹرین کے سبھی ویلس کا وزن الگ الگ ہوتا ہے اور اس کے انجن میں سب سے بھاری وزن والے ویلس لگے ہوتے ہیں ڈیزل انجن میں لگے ایک ویل کا وزن کریں تو لگ بھگ پان سو اٹھائیس کلو ہوتا ہے وہیں الیکٹرک انجن کے ایک ویل کا وزن پان سو چون کلو تک ہوتا ہے اصل میں انجن کو ہی پوری ٹرین کھینچنی ہوتی ہے اس لئے اگر اس کے ویلس ڈبوں کے مقابلے میں کم وزن والے ہوں گے تو وہ بھاری بھرکم ٹرین کو کھینچ نہیں سکیں گے میرا ٹرین کا پہلا سفر کرناٹک کا تھا جو کہ دلّی سے کرناٹک تھا جس میں میں نے سفر کیا اس ٹرین سے ہم نے باہر کے نظارے دیکھے اور ٹرین کے راستے میں آنے والے ہر اسٹیشن سے ہم نے وہاں کے مشہور پکوان خرید کر کھائے اور باہر کے سبھی نظارے بہت دلکش تھے ندی پہاڑ گپھا پل سب سے گزرتی ہوئی ہماری ٹرین بہت دلکش لگ رہی تھی دو دن میں دلی سے کرناٹک پہنچا دیا تھا یہ سفر میرے لئے بہت یادگار تھا جو میں نے دو ہزار دس میں کیا تھا